थांनाय साननैसो सिगां आं प्लिप कार्ट वेपसाइटनिफ्राय आं मोनसे पावार बेंक बिहरदोंमोन जायनि जाय कम्फानिनि मुङा जाहैबाय एम आइ कम्पानि दा लोगोफ्रा मोजां बुंनायखाय आरो बयबो मोजां होननायखाय आं बिहरना लादोंमोन नाथाय सफैनायनि साननैसो बाहायखांनायनि उनावनो दा गाज्रि जानानै गोलैसोनानै दङ दा सोलायफिननोबो हाया गोदानबो बायफिननो हाया जानानै दंमोन बे पावार बेंक नि बेसेनाबो नोगोद नै रोजा नैजौमोन दा आंनि आंनि राङा ओरैनो गोलैसोनानै दङ एम आइ कम्पानिनिमोन मोजां जागोन होननायखाय आं बिहरनानै लादोंमोन नाथाय साननै बाहायनायनि उनावनो सार्जबो थाला माबो थाला जादों जायनि जाहोनाव जोंनि एरियायाव अखा हानाय बार बारनायनि थाखाय खारेन्ट थाया दा जानबुंखौ सार्स होनो थाखाय आं एसेब्लाबो खाबु मोनगोन साननानै बिहरनानै लादोंमोन नाथाय साननै बाहायनायनि उनावनो गाज्रि जानानै होबाय दा ओरैनो आंनि राङा लस जाबाय